असें अगर जल्दी रूट्टी बनानी होऐ ते केह् करना चाहिदा जल्दी रूट्टी बनानी होऐ असें तां चु'ल्ले उप्पर बनाई सकने आं और चु'ल्ले उप्पर बनाने कन्नै के जल्दी जिन्नी डाह्ने पर अच्छी हुंदी ऐ ते इन्नी चु'ल्ली पर नी हुंदी अगर मजबूरी कारण बनाना पौंदी ऐ ते ओह् फी रोटी शोटी पैहलें चाढ़नियां दालीं बुआलनी ओह्दे बाद च बंदे लाइयै कटाई उड़ना जो बी मसाला पौंदा ओह् प्याज ते इ'यै जो मसाला पौंदा ओह्दे च अदरक थोम लहसन बगैरा ते ओह् कुटाइयै बंदें गी लाइयै रक्खी उड़नी फ्ही ओह्दे बाद अस केह् करने आं कि तड़का बनाने आस्तै पैहलें पाने आं तेल पतीले च ओह्दे बाद अस जीरा बगैरा जेह्ड़ा पाने आं ओह्दे च प्याज लेई भुन्नने लेई फ्ही ओहदे बाद अस केह् करने आं कि ओह्दे बाद टमाटर पाने आं मसाले पाने आं मसाले पाइयै ते ओह् अस पूरी फ्ही ओहदे बाद मसाले भुन्निये फ्ही सारी सब्जियें गी तड़का देइयै फिर उनें च नमक पाने आं नमक पाइयै फ्ही उसी चेक कराइयै ते टेस्ट करने आं फ्ही ओह्दे बाद चेक कराने आं स्याने बंदे गी